تلنگانہ حكومت كى طرف سے ويسے تو كافى سارے اقدامات كیے گئے ہیں بالخصوص آنٹوپینرشپ كے لیے تلنگانہ حكومت نے ٹى ہب نام كا ايک زون بنايا ہے جہاں پر نوجوانوں كو ٹريننگ دى جاتى ہے ايک پليٹفارم ديا جاتا ہے جہاں پہ وہ كافى سارے اس سے متعلق چيزوں كو سيكھیں ايک اپنا ايكساسائزز كريں دیگر اور كانسیپٹ كرئيشن ٹرينگز نيٹوركنگ وغيرہ كے حوالے سے جہاں پر وہ كافى سارے چيزيں ان كو ايک ہى چھت كے نيچے مہيا ہوتى ہيں اور وہ اپنے مختلف خيالات بزنس كانسپٹس آئيڈياز كے ذريعے لوگوں سے مل كر اور اس كی نشو و نما كو نشو و نما كرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے ايک كامياب اونٹروپينير بنيں تو اس كے ليے كافى بہت بڑا پليٹفارم تلنگانہ حكومت نے بنايا ہے ٹى ہب كے نام سے اس كے علاوہ آئى ٹى انڈسٹرى كے حوالے سے كافى كمپنيز تلنگانہ گورنمنٹ بين الاقوامى كمپنيوں سے كانٹريكٹ سائن كر كے تلنگانہ لے كے آ رہی ہے جس كى وجہ سے چھوٹى چھوٹى كمپنيز بھى ان كے سپلائز كے ليے اور فيسليٹى مينجمنٹ كے حوالے سے تيار ہو رہی ہيں تلنگانہ كے اندر